मुंहिंजे घर में धूल मिटी ॾाढी थींदी आहे मुंहिंजो घर पहिरें माड़े ते आहे ॿाहिरां बालकनी बि आहे त मां इन लाइ मां वेक्यूम क्लीनर वठी आयमि वेक्यूम क्लीनर सां मूंखे जल्दी मुंहिंजी डस्टिंग थी वेंदी आहे ऐं मूंखे घर में साफ़ सफ़ाई बि लॻंदी आहे इएं करे मां मुंहिंजे घर में धूल मिटी करे वेक्यूम क्लीनर यूज़ करणु मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो साधन थी वियो